जायगानि गुदि फरायसालिफोराव मुं थिसननायनि नेमखान्थि दङ दा बे नेमखान्थि बादियै फरायसालियाव मुंखौ थिसननो हायो बे मुंखौ थिसननाय समाव बे फरायसाया गावनि माखासे थं आरो थाथाइ जायगा गामिनि मुंफोरखौ माखासे जेरै डकुमेन्टसफोरखौ होनांगौ जायो मानोना बिनि जायगा थंफोरखौ मिथिनो थाखाय बिनि जेनेबा जोनोम सार्टिफिकेट गुदि फरायसालिफोरावबा आरो बिनि मुं थं गामिनि एड्रेसफोरखौ होनानै मुं थिसननाय जायो आरो प्राइभेट फरायसालिफोरावबा फिस होनांगौ जायो नाथाय सरखारि फरायसालियाव फिस होनाङा आंनि मोनदांथियाव आं बेखौ मोन्दों आरो जुदि गुबुन दाबसे जायगायाव फरायहैनोब्ला प्रायभेट एबा भेनसार स्कुलफोरावब्ला बेयाव मुं थिसननायनि बेसेनबो होनांगौ जायो आरो जाया गोजौ थाखो जेनेबा गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै हाइस्कुल एम इ स्कुल हाइस्कुलफोरब्ला गावनि बाय'दाथा जेरै गावनि बिमा फिफानि नाम गामिनि मुं माखासे जेनेबा जोनोम सार्टिफिकेट गावनि मार्कसित एडमित बेफोरखौ होनानै जोङो मुं थिसननांगौ जायो मुं थिसननायाव जों बेसेनबो लानाय नुनो मोनो दा बिनिखाय जायगानि फरायसालिफोराव मुं थिसनोब्ला जोंनि मासुला एबा फिसफोर होनांगौआ खम जायो आरो जुदि जों प्राइफेटफोराव जोङो एडमिसन होनांगौ जायोबा जोङो ओम दानारि फिसबो होनांगौ जायो दा बिनिखायनो जायगानि फरायसालि सरखारिफोराव फरायसालिफोराव फोरोङोब्ला मुं थिसननाय समाव फिस होनायखौ नुनो मोनाखै दा होनांगौ होननानै आं साना दा बेखिनियानो